डेंग्यु बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए हमारे गाँव में कई सारी प्रथाओं का पालन किया जाता है जैसे कि यदि किसी को मलेरिया या डेंगू जैसा बुखार हो गया है तो सबसे पहले उसे एक सुरक्षित स्थान पे रखें ताकि उसे और कोई मच्छर ना काट सके और इसके अलावा यदि आपके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो गई है तो आप भी उससे बच कर रहें और तो और उसे अच्छे इम्यूनिटी वाले खाने खिलाएँ और समय पे उसका अस्पताल द्वारा उपचार कराएँ जिससे वह ठीक रह सके और डेंगू बुखार में खून की कमी हो जाती है इसलिए ऐसे अच्छे इम्यूनिटी वाला खानपान उन्हें कराए जो उन्हें अच्छी प्रतिरक्षा प्राप्त करा सके